वैसे तो मैं बाहर ज्यादा जाता नहीं हूँ लेकिन अगर बाहर जाने की बात करें तो मुझे वैसे तो गार्डनिंग बहुत पसंद भी है मुझे काफी इंटरेस्ट है पौधे के बारे में जानकारी जुटाने का या पौधे उगानें का या खेती के बारे में या किसी भी चीज के बारे में मुझे प्रकृति से जुड़ी हुई हैं या प्रकृति से रिलेटेड हैं उसके बारे में मुझे काफी चीजें पसंद आती हैं अगर बाहर जाने की बात हो तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोग या जो भी मेरे आस पड़ोसी हैं उनको बोलकर जाता हूँ कि इन्हें समय समय पर पानी डाल देना जिससे वो सूखे नहीं और वैसे मैंने अगर पौधों की बात करूँ तो एसे पौधे उगा रखे हैं जो मौसम के हिसाब हों मौसमी फल या मौसमी पौधे और ज्यादा पौधे तो हैं नहीं क्योंकि आज कल हर जगह शहरों में सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दिए हैं और ना तो इतना स्पेस है कि आप पौधे उगा सकते हैं ज्यादा क्या इसलिए ज्यादा पौधे तो नहीं हैं लेकिन जो हैं उनको मैं काफी अच्छे से देखरेख करता हूँ और मुझे पौधों के बारे में काफी जानकारियाँ भी हैं क्योंकि मैं एक प्रोफ़ेसर के साथ जुड़ा हुआ था जो पौधों से रिलेटेड ही काम करती थीं खेती बाड़ी के बारे में उन्हें अच्छा अनुभव था और उन्हों ही ने मुझे सिखाया कि किस मौसम में कैसी फ़सल या कैसे पौधे उगाना चाहिए जिससे वो खराब न हों अगर लम्बे समय तक भी उनको पानी खाद या कोई अन्य चीज नहीं मिलती है तो भी वह आसानी से जी सकें क्या इसलिए मुझे इतनी प्रोब्लम नहीं आती है कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरे पौधों का क्या होगा लेकिन अगर बाय चांस कभी ऐसी स्थिति बनती भी है या कहीं अचानक जाना पड़ता है या कुछ होता भी है तो मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को बोल देता हूँ कि अरे इन्हें समय समय पर पानी डाल देना या जिससे वो मरे न इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं है पौधों से मुझे अच्छी जानकारी और मैं सीजन के हिसाब से पौधे या फ़सल के बारे में डिटेल पता है तो इतनी प्रॉब्लम आती भी नहीं है